میں نے ابھی کچھ دن پہلے سیمسنگ کا ہوم تھیٹر خریدا تھا جس میں چھ اسپیکر تھے جس کی قیمت پانچ ہزار پانچ سو روپے تھی اور اسے خریدنے کا میرا تجربہ بہت اچھا رہا اس کا بیس بہت بڑھیا ہیں اور اس کو جب رات کو مووی دیکھتے وقت اس کی سانگ بہت کوالٹی بہت اچھی ہے اور کافی مزہ آتاہے